میں نے جیكیٹ منگوائی تھی جو كہ مجھے بالكل بھی پسند نہیں آئی كیوںكہ اس كا كپڑا جو اندر لگا ہوا تھا وہ بالكل بھی اچھا نہیں تھا اور اس میں مطلب ٹھنڈ بھی بہت لگ رہی تھی اور اس كی چین بھی بہت جلدی خراب ہو گئی تھی اتنی زیادہ جیب بھی نہیں تھی اس میں مجھے بالكل پسند نہیں آئی اس كا ریٹ بھی اتنا زیادہ تھا اتنی زیادہ كوسٹلی تھی وہ اور اوپر سے اتنی بیكار نكلی اس كا مجھے بالكل بھی ڈیزائن بھی اچھا نہیں تھا اس كا حالانكہ كیونكہ اور اس میں سلائی بھی ڈھنگ سے نہیں لگی ہوئی تھی بالكل بھی اور اس كی كوالٹی اتنی اچھی كر كے دكھائی ہوئی تھی آن لائن پہ لیكن سامنے سے جب اس كو میں نے منگوایا ایک تو اتنا كوسٹلی تھا اوپر سے بہت ہی زیادہ بیكار نكلی مجھے بالكل پسند نہیں آئی میرے پیسے بالكل برباد گئے میرے گھر میں كسی كو بھی وہ پسند نہیں آئی جیكیٹ